मां चित्र कढणु त अठे दर्जे खां ई कंदी हुअमि पर मुंहिंजी जेकी चित्रकार आहे उहा मुंहिंजी मम्मी आहे हूअ जॾहिं बि सभु कमु करे करे ख़ाली टाइम में विहंदी हुई उहा चित्र कढंदी हुई ऐं उन्हनि खे ॾिसी ॾिसी ॾिसी मां बि चित्र कढण चालू कई ऐं अॼु जेको बि आहियां मां मुंहिंजी मम्मीअ जे करे ई आहियां